हाँ सर जी मैं रात में आई हूँ चेन्नई से आए हम घूमने ऊमने के लिए ठीक है वह तो गाड़ी उड़ी का भाड़ा उड़ा कितना है इधर का अरे कुछ कम करके ले चलो घुमा लो आपका देश भी अच्छा लग रहा है घूमने का मन करत रहा है

ठीक है संगम उँगम घुमा दो हाँ अच्छे भी लगते हैं तो घुमा दो

हाँ पहले चलो घुमा दो लेकिन कुछ पैसा कम कर के ले चलो घुमा दो बहुत महँगा बता रहे हो गाड़ी का भाड़ा अरे बहुत ज़्यादा बता रही हैं भाड़ा हाँ तुम्हारे देश का तो एरिया अच्छा लग रहा है इसी लिए तो मैं आई वहाँ पर लेकिन घूमने का मन करता लेकिन तुम भाड़ा भी ज़्यादा बताती हो ठीक है चलो ना चलेंगे घूमने लेकिन कुछ गाड़ी का कम कर लो भाड़ा तो घुमा दें ला अच्छा लग रहा है चलो कम कर ना लिया है चलो तुम्हारे लिए भी अच्छा लग रहा घूमने के लिए इतनी दूर से आएँ है तो इनके साथ घूम लें हाँ तो यही कह रहे हैं इतना दूर से मैं आई हूँ ना तो यहाँ दो उतना तुम्हारा देश भी अच्छा लग रहा है हाँ तो यही इस लिए मैं बोलती हूँ ना कि चलो दर्शन उर्शन कर लें तुम्हारे लिए मंदिर उंदीर बहुत अच्छी लग रही है हाँ क्योंकि इधर एरिया बहुत अच्छा लग रहा है अब रुकूी सो कम कर के चलो घुमा दो कितना भाड़ा अरे एक ले लेना घुमा देना आप ज़्यादा बता रहे हैं भाड़े अरे मैं कह रही हूँ कि एक हज़ार ले लो इतना दूर से आएँ हैं भाड़ा भी कम है मेरे पास ठीक है चलो हाँ देनी